आज के समय मे ऐसा है कि जो हमारा भारत है वो ये मतलब चुनौतियों से गुजरा हुआ है कि अब इतना दिमाग लगा रहा है कि आगे भी मतलब अच्छा हो और लड़ भी रहा है दूसरे देशों से बहुत अच्छा दिमाग ला के कि हमारी राजधानी बहुत अच्छी हैं तो दूसरे देश से लड़ भी रहा है बहुत अच्छा विकसित कर रहा है आगे भी ऐसा ही करेगा और अब हमारा भारत तो ऐसा लगता है काफी मतलब वो हो चुका है काफी उन्नत में है जो कि आगे भी होगा ऐसा ही और इस किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं हो अगर परेशानी हुई भी तो हमारी सरकार वह हल कर लेगी उसका उसका मतलब हल भी निकाल लेगी काफी ज्यादा मतलब आगे हो रही है और आगे ही बढ़ेंगे हमारे सरकार ऐसे हैं कि जो बहुत बहुत इंटीलिजेंट है जो कि मतलब आगे चल के और विकसित भी होंगे और काम भी होगा उनका आगे चल के कभी ज्यादा वो कर सकते हैं उन्नत हमारा भारत पहले पिछड़ा हुआ था लेकिन अब नहीं है आगे भी नहीं रहेगा हो सकता है कि इससे और आगे ज्यादा बढ़े ये हो सकता है हमारे सरकार को मतलब इतना दिमाग है उनके पास कि वो इतना मतलब कर सकते हैं कि आगे चल के वो ज्यादा ही होगा उनका ज्यादा उन्नत भी होंगे ज्यादा आगे भी बढ़ जाएँगे मतलब सब चीज अच्छे से ही होगा और आज के युग में हमारी सरकार जो है बहुत अच्छे से मतलब हमें हम लोग को सुविधाओं कर रही है आगे भी बढ़ रही है आगे चल के और ज्यादा मतलब आगे बढ़ जाएँगी ये हमारा मतलब की सोच है ऐसी कि मतलब आगे भी विकास होगा हमारे सरकार का और हमारा सरकार हर चीज में मतलब आगे हो रहा है ऐसी कोई चीज में नहीं है जो कि मतलब पीछे हो आगे भी चलेगी अब भी चल रहे हैं आगे हमारी तो यही निवेदन है कि आगे ऐसा ही करें धन्यवाद